होटेला आमकां पयलीं म्हणल्यार आमकां लिफ्ट बरीच कामाक पडटा कित्याक आयज काल टॅक्नोलॉजी सामकी फास्ट आनी दुसरें म्हणल्यार हॉटेलाच्या रुमाची दारां एक फिंगर प्रिंटाचेर ओपन जातात आनी आमकां तशेंच फोन टॅबलेट आसता कित्याक तांचेर आमी आमकां जे खावपाक जाय आसता तें आमी मेनू पळोवन ऑर्डर करपाक शकतात आनी तशेंच जायत्यो आनिकूय वस्तू आसा तशें म्हणल्यार आमची एसी आनी जायते वस्तू